میرا نام محمد فیصل ہے میری فلائٹ کے ڈبلیو تھری آج رات اندرا گاندھی ایئر پورٹ پر پہنچے رہی ہے چونکہ میں دیر رات پہنچ رہا ہوں اور کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر اپنا سامان حاصل نہیں کر سکوں گا کیا آپ کے پاس کوئی ڈلیوری سروس موجود ہے کیا آپ میرا سامان میرے ہوٹل ہوٹل ویلکم تک پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایئر لائن کے